हम अपन अथी गाछ ताछ लगबै लए अपन दियादनी सबसँ पुछै छियनि जे दीदी केना की करू हँ तऽ दीदी सब बतबै छथिन जे एना एना कऽ अपन छाउर ताउर जे इमहर उमहर फेकै छी से नहि फेकू ओहिमे फेकू गोबर तोबर जे रहैए हँ आओर सबसँ बड़का ई छै जे अहाँ यदि खाना गाय महींस अइ अहाँ पास तऽ ओकरा दियौ आओर यदि नहि यऽ तऽ ओ खानाके फेकियौ नहि एकटा गड्ढामे रखियौ आओर ओइके बाद ओकरा अथी होबऽ दियौ माटि हल्का धऽ दियौ ओइके बाद ओकरा ओ एकटा खाद बनि जाइ छै आओर ओइ खादसँ अहाँ अपन ओइ जगह पर जे आलू या प्याज या कोनो एहन किछु करै छियै तऽ ओइसँ जादा फाइदा होइ छै हँ तऽ से सब भेल ई भेल जेना आलू पियाज ई सब रोपै छियै तै के बाद आओर फूल तूल भेल तऽ ओइमे गोबर काटिके गाछके गोबर लगाए दियौ ओइके बाद रोपियौ तऽ ओइमे होएत जे जल्दी गाछ लागि जाइ छै जेना मेन्हदीके अड़हुलके गुलाबके गुलाबमे लोक कने चाहपतियो डालि दै छै तऽ आर नीक भऽ जाइ छै